हाँ हमारे भैया का बहुत सारे विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं जो हमारी वीडियो में लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए जा रहे हैं लेकिन इसमें दाल बाटी चूरमा यह हमारे बहुत प्रसिद्ध हैं और इसे जब बाबा रामदेव जी के अवसर पर कभी जब वहाँ जागरण होते हैं तो भी यह ही व्यंजन बनाया जाता है और इस व्यंजन यह हमारे राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध है और यह इतना स्वादिष्ट होता है कि लोग खाते ही जाते है खाते ही जाते हैं और यह दाल बाटी बनाने में सभी इकट्ठे होते हैं और यह यह दाल बाटी चूरमा यह तो हमारे हर घर में लगभग एक दो दिन मे एक या दो दिन मे बनता ही रहता है